ईअं त मूंखे नंढपण खां ई ॿूटा ऐं विल लॻाइण जा ॾाढो शौक़ु आहे मां पंहिंजे घरु घणेई तरह जा ॿूटा ऐं विल लॻाए रखियो आहे ॿूटनि में जीअं मूंखे गुलाब जो गुलु लॻलि आहे जीअं चमेली जो लॻलि आहे जीअं मोगरे जो लॻलि आहे ऐं सदाबाहर जो लॻलि आहे ऐं गुलनि में मुंहिंजे घरु भाॼियुनि जूं विल बि लॻलि आहिनि ऐं गुलनि जी बि विलूं लॻलि आहिनि भाॼियुनि जी विलुनि में त घीहो जी विल लॻलि आहे ऐं हिकु करेले जी बि विल लॻलि आहे ऐं हिकु मनी प्लांट जी विल लॻलि आहे ऐं गुलनि में विल लॻलि आहे जेकी उहा आहे अपाराजिता विल जॾहिं बि मूंखे पंहिंजे घरु को जीअं मूंखे करेला खाइण जी इछा थींदी आहे त मां वञी करे ताज़ा ताज़ा करेला तोड़े ईंदी आहियां ऐं ठाहींदी आहियां